आङो दा सासे अंगन बादि वारकार आं उनदै उनदै गथसाफोरनि फोरोंगिरि जों सामफ्रोमबो गथफोरखौ जोथोन लायो जोंनि फोरोंनांगौआनो जोंनि फरायसालियाव जों गथ'फोरखौ मोजाङै जोथोन लानाय गथफोरखौ मोजाङै बिसिनि थानाय बिसिनि गाननाय जोमनाय द्रेसफोरखौ सिखोन साखोनै लाखिनाय जों बेफोरबादि खामानिखौनो जोंनि डिपारमेन्टआ मावहोयो बेखौनो जों सामफ्रोमबो मावगासिनो आरो आङो गिबियावनो आंनि फारयनायखौ मोजाङै फरायनो लुबैदोंमोन नाथाय आङो मोजाङै फराफुंनो मोनासै आङो दा बिनिखायनो बे अंगनबादि वारकार प्रजेक आइ सि डि एस प्रजेक फिसा साख्रिखौनो मावनानै नखरखौ सालायनांगौ जायो आंहा दा सानै गथ'साफोर दं सासे हिनजावसा आरो सासे हौवासा दिनै आङो आंनि जिउआव मोजाङै फरायफुंनो मोनैखाय गासिबो आसा थानायखाय आङो आंनि फिसाफोरखौ मोजाङै फरायनानै गिदिर गोलाव मानसि जाजानो लुबैयो गुनि गियानि जाजानो लुबैयो बिमा बिफानि खोथा मानिनानै मोजाङै सोलिनो रोंनाय सानसे समाव बे बुहुमाव गावनि मुंखौ गाव सिनाय होनो हानाय गावनि आथिङाव गाव गसंथानो हानाय बादि आं आंनि फिसाफोरखौ जाजानो लुबैयो मानोना आंहाबो आसा दंमोन आंबो सानसे समाव मोजां लेखा फरायनानै गिदिर गोलाव जानानै आंनि सिनाथिखौै गावनो खालामनानै लानाय गावनि आथिङाव गावनो मोजाङै गसंनो हानाय नाथाय आंनि साननाया गासिबो फैमाल जाबाय बिनिखायनो आंनि माखासे आसाफोरा दा फिसाफोरनि सायावसो सोनारो जाहाथे आंनि लुबैनायखौ जाफुंहोनो हायियाव फिसाफ्रा जाहाथे गावसिनि साननाय गावसिनि थांखि गावसिनि हासथायनाय गासिबो मोगथाङाव जाफुंफैयो आरो बे मुलुगाव साफा साफा गुनि गियानि जानो हायो आं बिमा जानानै बिखौनोहासथायो आरो आंनि फरायनायनि खोथा आरो आंनि मावनायनि खोथाखौ आं बेखौनो फोरमायनाय जायो